जी असांजे समय ते प्राय सिंधी जा असल जेकियूं इहे हूंदा हुआ खेल कबड्डी हूंदी हुई सभु काफ़ी माना खो खो भई सभु सभु गेमियूं काफ़ी हुयूं माना चिद्दा खेॾंदा हुआ गिली डंडा खेॾंदा हुआ ऐं हिन में हिकु सिक प्रेम हूंदो हुओ वहिंवार सभु सुठो हूंदो हुओ की हिकु ॿिए सां बहस न कंदो हुओ कबड्डी खेल हलंदो हुओ क्रिकेट वग़ैरह खेॾंदा हुआ ऐं खेल भावना सां असांजे सूरत गुजरात भावना माना हॉकी वग़ैरह सुठी हली कुझु नियम हूंदा हुआ भई मिली झुली करे सभु पाण सां खेॾंदा हुआ ऐं निष्पक्ष ऐं खेलु भावना जो महत्वु ॾाढो तमामु बहितर हूंदो हुओ सभु मिली झुली हिक ॿिए सां वहिंवार सुठो कंदा हुआ भई बहस या कॾहिं झॻिड़ा वग़ैरह कॾहिं कुझु कांड थींदा हुआ खेलु ॾाढा सुठा हूंदा हुआ सिंधी पोग्राम वग़ैरह बि सुठा थींदा हुआ सिंधी खेल बि असांजो ईंदा हुआ हिन तरह जा वहिंवारनि सां ऐं खेल वग़ैरह में सुठी भावना असां सभु महत्वु हूंदो हुओ खेल जो ऐं सुठो हूंदो हुओ